बाजारांतल्यान हांवें हाका किचनांत यूज वापरपा खातीर एक सुरी हाडिल्ली ती सुरी म्हाका जेन्ना विकती घेतिल्ली पळय तेन्ना दिशिल्ली ती क्वॉलिटीन खूब बरी आसतली कारण ताचेर आय एस ओ आय एस आय मार्क आशिल्लो आनी दिसपाक खूब गडगंज अशी दिसताली की खूब बरे कॉलिटीची अशी दिसताली आनी ताचो रेटूय खूब म्हणजे ताचें मोलूय ताचें खूब आशिल्लें आनी हांवें ती जेन्ना विकती घेवपाक गेलो तेन्ना ताणें कमीय केलें ना त्याच मोलाक म्हाका ती ताणें विकती दिली आनी म्हाका दिशिल्ली की ही खूब बरी येतली वर्सभर तरी तिका कांय जावचें ना म्हणून पूण जेन्ना हांवें ती घरा हाडली आनी हांवें वापरली ही सादारण एक आठवड्या उपरांत म्हाका त्या सुऱ्येचें न्ही बॅड इफेक्ट म्हाका जाणवपाक लागले कारण ती जेन्ना आमी धुल्या उपरांत जेन्ना आमी ती दवरताले सुकून सुद्दां तेन्ना तिका दुसरे दिसा तिका स्ला मातसो कळम आयिल्ल्या भशेन दिसपाक लागताली आनी मागीर धुली की वताली पुणून जेन्ना आमी वापरपाक वापरली आनी परती दवरली न्ही एक किंवां दोन दिसांनी ताचेर कळम परती दिश्टी पडटाली सो हांवें ती स्टेनलेस स्टील म्हणून घेतिल्ली पुणून तातूंत जो धातू वापरला तो म्हाका दिसता सारको नाशिल्लो आनी त्या खातीर ज्या मोलाक हांवें ती विकती घेतिल्ली त्या मोलाची ती म्हाका दिसली ना अशे तरेन ती म्हाका खूब त्रास करपाक लागली दुसरें जेन्ना आमी ती कितें घेवन कापताले पळय न्हू तेन्ना काळो दाग कसो येतालो समजा आमी केळें कापलें किंवां एप्पल कापलो जाल्यार त्या हाका फळाक तो काळो दाग येतालो तो काळो दाग कसलो तो कळनाशिल्लो जेन्ना आमी धुताले पळय न्हू तेन्ना जेन्ना आमी धुवपाक साबण लायताले तेन्ना तो मागीर रेडीश जातालो सो त्या धातू बद्दल म्हाका खूब दुबाव मारता की तें स्टेनलेस स्टील काय कितें आनी एक दीस कितें जालें आमी एप्पल भितर कापून खावपाक लागले आनी थोड्या वेळान तो खाल्ल्या उपरांत पोटान म्हणजे म्हाका अशें मळमळ्ळ्या भशेन जावपाक लागलें सो हो इफेक्ट त्या फळाचो आशिल्लो काय ते सुऱ्येचो आशिल्लो म्हाका कांय कळुना पुणून मागीर हांवें जेन्ना फोन करून ताका विचारलें तेन्ना म्हाका जो मालक आशिल्लो जा जाचे कडच्यान हांवें ती विकती घेतिल्ली पळय तो वेगळी उतरां दिवपा लागलो की तुवें ती तेन्नाच इमिडीयेट हाडून रोखडीच हाडून आमकां दिवपाची म्हणून पुणून जो पर्यंत हांव ताचो अणभव घेना तो पर्यंत हांव कसो ताका सांगतलो आशिल्लो जेन्ना अणभव येता मनशाक कसलो अणभव येता त्या वेळारूच आमी ताच्या बद्दल उलोवपाक शकता किंवां विचारपा शकता अणभव घेतल्या शिवाय विचारप जाल्यार आमचीं मुर्खपणां जातलीं त्या खातीर हांवें विचारलें ना पूण म्हाका दिसता तो जो प्रोडक्ट हें आशिल्लो सुरी आशिल्ली तो प्रोडक्ट डुप्लिकेट बाजारांत आसा आनी असल्या प्रोडक्टा पासून सावधान ताचेर आय एस आय मार्क बरयल्लो आसता ताचो स्टॅम्पूय आसता आनी ताचें मोलूय कमी आसना आनी दुकानदार तें कमीय करिना दिसपाक एकदम बेस्ट दिसता सुरी की ही सुरी सायजीन खूब धाट आसता धारूय ताची बरी आसता आनी ताका बारीक बारीक बारीक कात्रे पडिल्ले आसता सो पळोपाक आनी ते जेन्ना विकता ते तेन्ना ते आपटून दाखयता नेटान मारून दाखयता ती मोडना हें जायना खुबश्यो गजाली करून दाखयता पूण म्हाका अणभव इतलो वायट आसा की तीच सुरी हांवें बाजारांतल्यान जर घेतिल्ली जाल्यार म्हाका ती सादारणशी एक पन्नास ते साठ रुपयांक मेळटली आसली पूण म्हाका ह्या शॉपवाल्यान देड हजाराक ती सुरी विकिल्ली सो म्हाका खूब वायट अणभव आयलो ताचो सो अश्या टायमार हांव विनंती करीन की असले प्रोडक्ट जेन्ना तुमी विकते घेता तेन्ना ते खूब सांबाळून घेवचे आनी विचार करून घेवचे पूण खूब फावटी कळय ना ते सो ह्या सामकी वायट अणभव म्हाका ह्या सुऱ्ये बद्दल आयिल्लो तो